मे आई कम इन मैम मैम मैम मुझे न मेरी टी सी चाहिए थी तो मैं इसलिए आई थी अभी क्या हुआ पापा जी का ट्रांसफर हो गया मैम उस दिन यहाँ से तो मेरी फ़ैमिली उज्जैन शिफ़्ट हो रही है हाँ तो मैम मैं यहाँ पर नहीं रह पाऊँगी तो मैं कॉलेज भी नहीं आ पाऊँगी इसलिए मैं सोच रही थी कि आप मेरी टी सी दे देंगी क्या जी मैम प्रॉब्लम यह है कि मैं यहाँ नहीं रह पाऊँगी न मैम सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है बाकि कोई दूसरी प्रॉब्लम तो नहीं है अब मैं किसके पास रहूंगी मुझे कौन मतलब मैं किसके पास रह कर आना जाना करुँगी कॉलेज में मैम अब मैं पापा से बात करके तो देखूंगी लेकिन मुझे नहीं लग रहा था कि मैं यहाँ पर अब पढ़ पाऊँगी आगे तो मैं क्या बाहर जैसे उज्जैन में कोई दुसरे कॉलेज में आपके माध्यम से मैं एडमिशन नहीं ले सकूंगी क्या

लेकिन मैम मैंने तो सुना था इसमें ऐसा है कि कभी अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है या ट्रांसफर हो जाता है तो बीच में टी सी के लिए अप्लाई कर सकते हैं तो इसलिए मैं पूछ रहा था तो मैम वहाँ भी तो जी वहाँ भी तो एक नर्सिंग कॉलेज है तो फिर मैम आप ही मुझे सजेस्ट कीजिए कि मैं कहाँ रहूँ मेरे को कोई रखने वाला नहीं हैं यहाँ पर मैम देखिए कोई रिलेशन होता तो जैसे कि मेरे पापा मम्मी दोनों चले जाएँगे वहाँ पर फिर मैं अकेली यहाँ पर नहीं रह पाऊँगी कैसे मैनेज करुँगी आप ऐसा कोई ऑप्शन होगा तो मुझे बताएं कि मैं यहाँ से जाने के बाद सीधे उज्जैन में एडमिशन ले लूँ इसी एक विषय में और यहीं से ट्रांसफर हो जाए मेरा सर्टिफिकेट टी सी जो है वो वहाँ पर जमा करने के बाद एडमिशन ले लें ऐसा कोई पहचान का होगा तो मुझे आप बात करके दिला सकते हैं मैडम जी मैम मैं घर में भी बात कर लेती हूँ जाकर और फ़िर आप मुझे बताएँगे मैम क्या मैं घर जा कर आपको कॉल कर सकती हूँ जी जी जी जी हाँ जी मैडम ठीक है मैम मैं फ़िर बताती हूँ आपको जी